भारतके शिक्षाके बारेमे कैसन व्यवस्था छै सुधार होलै कि नहि चीटर पहिनेसँ बहुत सुधार छै आब गाँवए गाँव चीटर गाँवके लोक पहिने मास्टर आबैत रहै गाँवए गाँवमे रहि जाइत रहै पढ़ाइ पढ़बय किछु पढ़बैत रहै किछु आब तनि चीटर दोसरा गाँवसँ बदला बदला आबि गेलखिन दोसर क्षेत्रसँ ओहि क्षेत्रमे डालि देलकनि तऽ सुविधा नहि पड़ै छैन्ह आब घर जायके ओहिमे तनि पढ़ाइ तनि आब बच्चा बुतरूके गरीबोके बच्चा पढ़ि रहलै बढ़िआँ ढङ्गसँ दू कलम पढ़ि रहलै पहिने अँ अँ अङ्गूठा छाप रहै अङ्गूठा छाप तऽ आब लोक पढ़ि रहलै पहिने लोक पढ़य नहि दैत रहै बड़का बड़का घरके लोक कहय कि सुदरबाकेँ नहि पढ़य लेल दही पहिने अपन बाल बच्चाकेँ पढ़ाबै गरिबका बाल बच्चा नहि पढ़तै गोबर उठबए लए कहैत रहै गोबर आब उठबयवला आब समय रहलै नहि आब तऽ होशियार सभ होइल जाइ छै धीरे धीरे धीरे धीरे विकास बढ़ल जाइ छै भारतके धीरे धीरे उठल जाइ छै गरीब आदमी पढ़ाय रहलै हन बाल बच्चाकेँ केनाहु कऽ कमाइ करि कऽ जी रहलै हन केनाहु बाल बच्चा आगाँ की बढ़य आ सरकारिएमे हमे अपन बाल बच्चाकेँ पढ़ाय कऽ अभी फर्स्ट डिवीजन दू नंबरके पास केलकै हेँ समझि गेलियै इसभ केनाहु करि कऽ पढ़ाय रहलियै हमे सरकारिएमे अभी तक पढ़ाय रहलियै हन बालो बच्चाकेँ छओ गो बाल बच्चा छै छओ बाल बच्चाकेँ हम सरकारिएमे छियै दू रोटी कम खाइ छियै बाल बच्चाकेँ मगर पढ़ाय रहलियै हन सरकारिएमे नाम लिखयने छियै सभकिछु कराय रहलियै हन केनाहु कऽ पढ़ाय रहलियै हन कमाइ करि कऽ मजदूरी करि कऽ की तऽ आगाँ दिनके लिए बाल बच्चा पढ़ल रहत तऽ कोनो कामोमे लागि जायत ई सोचै छियै ओहि ओहि दुआरा हम बाल बच्चाकेह सोचै छियै मूर्ख नहि राखब अपने भूखल रहि जायब तऽ कपड़ा फटलो छै तऽ चलतै मगर बाल बच्चा पढ़ल रहयके चाही आजकल लोक पढ़ले लिखले खोजै छै पढ़ल लिखल नहि रहतै तऽ ओ कहाँ जयतै दिल्ली जयतै बम्बइ जयतै कहतै ई नाम पढ़य लेल तऽ ओ मूर्खे रहतै तऽ ओकरा मालूम रहतै तब ने बतयतै कि ई जगह छिकै फल्लाँ जगह फल्लाँ जगहके नाम जनतै तभिए ने घुरि कऽ चलिओ अबितै लेकिन पढ़ले नहि रहतै तऽ कहाँसँ जानतै आरसभ तऽ बेगू ई बेगूसराय भारतमे इसभ पढ़ाइमे तऽ अभी बड़ी नीमन चलि रहलै हइ सगरे सगरे टाइट व्यवस्था होय गेलै हन करीब करीब तनि मनि जगह अइसन जगह छै जहाँ जहाँ लोक नहि पहुँच पाबि रहलै उहोँ उहोँ धीरे धीरे जानकारी होय रहलै हन पहुँच रहलै हन शिक्षा बढ़ि रहलै हन आब पहिला जतेक नहि छै शिक्षा कि कि ई काम नहि होतै ई काम होतै ई कामपर टाइट सरकार छै तऽ सभकाम हो हो होय रहलै हन सरकार धियान देलकै हन सरकार धियान देतै सभ काम हो हो करि रहलै हन शिक्षामे कोइ दिक्कत छयबे नहि करय सभ काम करि रहलैक हन